दिक्खी लैओ जि'यां में गल्ल करां इंटरटेनमैंट दी ते इंटरटेनमैंट बिच बड़ी जैदा ऐक्टिविटीयां औंदियां न जि'यां कि सिंगिंग होई डांस होई गेआ ते कॉमेडी जां रीडिंग होई गेआ ते बड़ी जैदा ऐक्टिविटीयां इं'दे बिचा जेह्ड़ी मिगी सबसे अच्छी ऐक्टिविटी लगदी ओह् ऐ डांस नच्चना मिगी इन्ना पसंद ऐ कि जिसलै मिगी कुतै फ्री टैम थ्होऐ में लग्गी पौना नचने गी मतलव डांस इक मेरे लेई बड़ी अच्छी चीज़ ऐ जि'यां डोगरी डांस होई गेआ हिमाचली डांस होइया ते फिल्मी डांस होई गेआ मतलव इं'दे बिच मेरे बढा इन्ट्रैस्ट ऐ अजकल ते डांस इक बड़ा बड्डा टैलेंट ऐ अपने टैलेंट गी अस लोकें सामनै दस्सी सकने इस्सै लेई में सोशल मीडिया च बी बड़ा ऐक्टिव ऐ ओह्दे बिच बी में डांस बगैरा पांदा रौह्ना जि'यां कोई कॉलेज च बी कोई इवेंट होऐ मतलब कोई बी कॉलेज च फंक्शन होऐ होर बी कुतै ऐक्टिविटियां होआ दियां उं'दे बिच अगर कल्चरल प्रोग्राम होए तां में ओह्दे बिच बी हिस्सा लैन्ना ते कन्नै अगर गल्ल करचै डांस दे बैनिफिट दी ते बंदे गी एह् पूरा फिट रखदे एह् बी इक फिज़िकल ऐक्टिविटी ऐ मतलब एह्दा बी बड़ा बैनिफिट ऐ बंदे गी मतलब फिट रखदा ते मतलब जि'यां अजकल अस दिखचै ते नौ जोआन लोक नशे च जैदा पवै दे जे नशे आह्लै पासै जाह्गे ओ तां पूरा कल्यान गै मतलब बड़ी बुरी चीज़ ऐ नशा अगर नशे गी छोडियै दूई ऐक्टिविटी बिच मतलव हॉबी बनागे जि'यां डांस बगैरा एह् बी अगर तुस अपनी लाईफ च आह्नगे ना इं'दे आस्तै मतलब बडा ठीक रौह्ना मतलब डांस बगैरा करदे रौह्ना चाहिदा एह् बंदे गी मतलब फिज़िकली ठीक रखदा ऐ होर बी मतलब मिगी डांस करना बड़ा पसंद ऐ